नमस्ते सर नमस्ते सर बताइए हाँ तो हमारे इसके यहाँ सर बहुत अच्छे अच्छे तरीक़े के फूल हैं गेंदे के फूल हैं अड़हुल के फूल हैं और गुड़हल है हर चीज़ हर रोज है गुलाब कमल का फूल है बहुत से अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े फूल हैं आपको हर जगह सजाने के लिए या कुछ भी कोई भी कार्य हो पूजा पाठ या शादी विवाह किसी भी फंक्शन के लिए आपको अगर चाहिए तो हमारे के यहाँ हर तरीक़े के फूल अवेलेबल है आपको किस तरह का फूल चाहिए ताज़ा फूल हमारे के यहाँ सब फूल ताज़ा डेली के डेली बिक जाते है

नए प्रजाति का जो यहाँ प्रचलन में है वही फूल चलता है और नए प्रजाति के फूल में कोई ऐसा फूल नहीं है जो की यहाँ पर है लेकिन जो यहाँ हम लोगों के यहाँ फूल होता है सारे फूल अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए कमल का फूल है चमेली का फूल है अड़हुल का फूल है और हाँ हाँ सब ताज़ा फूल हैं शादी विवाह के लिए जो जयमाला पर भी इस्तेमाल होता है अगर वह सभी चाहिए आपको या यह स्टेज सजाना हो या भगवान का मंदिर सजाना हो या कुल तरीक़े के फूल उपलब्ध हैं एक बार आइए यहाँ पर

हलो जी जैसा फूल है उस जैसा फूल है उस तरीक़े का रेट है अगर आप गेंदे का फूल लेंगे तो बीस रुपये प्रति माला हैं और कमल का फूल लेंगे तो वो इस समय थोड़ा कास्ट्ली है क्योंकि वह सूख जाता है दोपहर का समय है और तो वह ताज़ा आने के बाद भी सूख जाता है उसको कास्ट्ली का तीस रुपये चार्ज दर तुलसी की भी माला है अगर आपको चाहिए तो वह भी है महंगा नहीं है सस्ता है यह आपको छोटा वाला फूल नहीं है गेंदे का गेंदा का जो फूल होता है बड़ा बड़ा उसकी मैं माला दूँगा आपको आपको एक बार आप आइए देखिए बहुत बड़ी शॉप है हमारी फूल कि ही फूल का ही बिजनेस करते है टोटल हाँ फिर आपको कित नहीं आप आएँगे तब तभी ना आप पहले आप क्या बिजनेस खोलना चाहते है क्या फूल की कोई या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते है पूजा करने के लिए चाहिए तो आइए आप किसी को भी भेज देंगी आपको उचित रेट में मिल जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं आप आप स्वयं आकर देख लीजिए हाँ सजवाना है तो सजाने वाले वर्कर जाएँगे हम नहीं आ पाएँगे हमारे वर्कर जाएँगे नमस्ते सर नमस्ते